गामनि में सरकारी शासन में सचमुच केतिरी कमियूं आहिनि हुन में वातावरण खे बि ख़राब करण जे लाइ इलाही ॻाल्हियूं मजबूर कनि थियूं स्वास्थ जे लाइ दवाख़ाना न आहिनि का अहिड़ी सहुलियत गामनि में न आहे गाम में कंहिंखे का वॾी तकलीफ़ थिए थी त शहर खणी वञिणो पए थो अपराधनि में बि उतां जा जेके कम्यूनिटी वारा जेका धर्म वारा उहे पंहिंजी हलाइनि था थोरी समाजिक अशांती बि रहे थी जंहिंसां राजनितीअ जा बि माण्हू जुड़ियलु आहिनि हुन जे करे गामनि में शहरनि खां वधीक तकलीफ़ आहे